कोबीके बिआ आनै छी ओकरा बढ़िआँसँ माटि कोड़ै छी ओकरा बिआ बाउग करै छी कोबीके बिआ होइए तहन ओकरा बढ़िआँसँ रोपै छी सुबह शाम पानि दै छी पानि दऽ कऽ तहन ओकरा देखै छिए खादो दै छिए ओहिमे बढ़िआँसँ दवाइओ दै छिए जँ कीड़ा लागैए तऽ तहन ओकरा सजमनि रोपै छी कदीमा रोपै छी मूरै बाउग करै छी तहन से झिङ्गुनी रोपै छी घेरा रोपै छी सबचीजमे देखभाल करै छी बढ़िआँसँ ओहिमे खाद पानि दै छिए सुबह शाम पटबै छिए तखन ओ बढ़िआँ गाछ होइए ओहिमे फलफूल धरैए तहन ओहिमे बढ़िआँसँ उजाड़ल सब जाइए अपन गरीब आदमी छी इएह काज सब करै छी केनाहुकऽ समय काटै छी बढ़िआँसँ समय कटैए तहन लत्ती फत्ती रोपै छी सजमनि रोपै छी घिआ रोपै छी तहनसँ अहाँके कहौं जे झिङ्गुनी रोपै छी तहनसँ अहाँके कहौं जे मूरै बाउग करै छी तहन अहाँ सबचीज एहिसबमे देखभाल करै छी बढ़िआँ सुबह शाम पानि दै छिए ओकरा ओहिमे फर धरैए बढ़िआँसँ खाद पानि दै छिए तहन ओकर ओहिमे फल धरैए